नमस्कार जी अज्ज में थुहानू हैंडपंप दे बारे च दस्सन लग्गा ऐं कि हैंडपंप दा पानी ऐ जेह्ड़ा ओह् साढ़े लेई किन्ना जरूरी ऐ ते अस कि'यां उस्सी यूज करने होर किन्ना होर मतलब कि किन्ना जरूरी ऐ साढ़े बास्तै हैंडपंप दा पानी होर कि'यां सानूं किन्नी मुशकलेंं मुश्कल कन्नै सानूं मिलदा ऐ इक ते उस्सी जोर बड़ा लगदा गेड़ने बास्ते जेल्लै ओह्दा पानी जेल्लै यूज करना ते बड़ा जोर लगदा ऐ हैंडपंप दा गेड़ने लेई होर दूआ एह् ऐ कि लाइन बिच्च बड़ी लम्बी लम्बी लाइनां होंदियां होर सानूं लाइन बिच्च खड़ा होइयै बड़ी मुशकलें मिलदा ऐ ते लड़ाई बी केईं बारी उत्थै होई पौंदी ऐ कि दूआ बोलदा कि में पैह्लें आया कि में पानी लैना ऐ ते त्रिया बोलदा कि में पैह्लें आया कि में पानी लैना ऐ ते ओह्दे बिच्च एह् ऐ कि टाईम बी बड़ा लगदा ऐ इक बाल्टी भरोने लेई बड़ा जैदा टाईम लग्गी जंदा ते केईं ते उत्थै दस दस बाल्टी लेइयै आई जंदे न किट्ठे होइयै फिरी अगर जे ते जिन्नै जेह्दा दूआ नंबर होग उ'न्ने ते अपनियां दस गै बाल्टियां भरियै लेइयै जाना ते ओह्दे बाद फिरी जेह्ड़े पिच्छें बाकी बचे दे होंदे न ते उस्सी उ'नें फिर ते किन्ना दो दो घैंटे ते तीन तीन घैंटे तकर खड़ौने पेई जंदा उ'नें उत्थै ते पानी मतलब कि बड़ा जरूरी ऐ साढ़े लेई पानी दे बिना साढ़ा कोई जीना निं ऐ पानी है ते अस हैं ते जे पानी है ते पूरा ज्हान है इस धरती पर पानी बिना ना सब्जी ऐ ना सब्जी लाई सकदा बंदा ते ना कोई ना उगाई सकदा पानी साढ़े लेई बड़ा जरूरी ऐ बड़ा इस धरती उप्पर जिन्ने बी पशु पंशी क्या साढ़ी घर घ्रिस्ती कुछ बी अस जीआ ने आं सब पानी दी बजह् कन्नै जीआ ने आं ते पानी जेह्ड़ा ऐ दिक्खो ना अजकल्ल घर मकान बनाने बास्ते उत्थै बी पानी यूज होंदा ऐ अगर जे अस खेती बाड़ी अपनी करने होन्ने फसल बगैरा लान्ने होन्ने ओह्दे च बी पानी यूज होंदा ऐ ते जे असें सब्जी बगैरा लाओ ते उत्थै बी पानी यूज होंदा ऐ ते हून ते न्हानै लेई बी पानी चाहिदा होंदा सानूं ते कपड़े कुपड़े धोने लेई ते होर बी रुट्टी रट्टी बनाने लेई पानी पानी बड़ा जरूरी ऐ इस टाईम दे बिच्च होर कन्नै सेवनटी परसेंट जेह्ड़ा ओह् इस धरती पर पानी ऐ ते पानी बड़ा जैदा जरूरी ऐ ना अस पानी बगैर जी सकदे ते ना गै अस रेही सकदे हैंडपंप बी केई बार सुक्की जंदे न हैंडपंप जेल्लै सुक्की जान ते फिरी पानी ते ओह्दे चा औंदा निं फिरी फिरी केह् करना पौंदा कि पाइपां जेह्ड़ी बिच्च पाई दी होंदी ऐ ओह् सानूं जोर लाइयै बड़ा गै दौ तीन बंदे चार पंज कट्ठे करियै उ'नें पाइपें बाह्र कड्ढना पौंदा पाइपें गी बाहर कड्ढियै फिरी बिच्च जेह्ड़ी मोटर होंदी ऐ होर उस्सी दौ तिन्न दो तिन्न पाइपां होर कोई दस्स दस्स फुट दी खल्लै नुहाड़े कन्नै ज्वाईंट करियै ओह् थल्लै तकर पाइयै फ्ही जाइयै कुदै पानी औंदा ऐ ते क्यूंकि पानी बड़ी थल्लै चली जंदा ना पानी जेल्लै गरमी आई जंदी ते पानी गरमी दी बजह् कन्नै सुक्की जंदा ते दूआ नंबर इक्क ते यूज बड़ा होंदा पानी ते फ्ही जेल्लै बिच्च पाइपां बगैरा पाइयां ते पानी दबारा सानूं पीने लायक मिलदा लग्गी पौंदा ऐ ते हां जेल्लै बरखा बुरखा पौंदी उसलै बी ते पानी धरती पर पूरा गै होई जंदा ऐ पर गरमी च ते इ'यां बी बड़ा जैदा पानी दी कमी औन लग्गी पौंदी ऐ ते